राज्य की प्रकृतिक सुंदरता प्र प्रकृति एक ऐसी चीज है जो कि हर जगह मन मोह लेती है प्रकृति के प्रकृति की जितनी तारीफ करो कुदरत की बनाई हुई एक ऐसी चीज है प्रकृति कि जहाँ भी हम महसूस करते हैं अपने आप में हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं प्राकृतिक सौन्दर्य जो होता है हर राज्य में अपने अपने तरीके से होता है कहीं समुद्र है कहीं तट हैं कहीं झरने हैं कहीं गढ़ हैं कहीं किले हैं कहीं मंदिर है और बहुत सारी चीजों से प्रकृति की देखी जाती है जैसे कि हमारे राज्य में मांडवगढ़ है जिसका कि प्राकृतिक नजारा बहुत ही शानदार है वहाँ पर किले है हरियाली है बारिश में जाना मांडवगढ़ में बहुत अच्छा लगता है बहुत मनमोहक चीज है दृश्य देखने को मिलते हैं वहाँ पर जैसे कि पचमणि वो भी बहुत सुंदर जगह है जंगल के रूप में आप देखा जाए तो मध्य प्रदेश के देवास जिले में खिवनी अभयारण्य है जंगल है बहुत ही और जहाँ वो टाइगर रिजर्व सफारी की वो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे पेड़ पौधों की जानकारियाँ मिलती है गुप्त गंगा है वहाँ पर जंगल में बहुत सारे औषधियाँ के पेड़ है अर्जुन के हैं और बहुत सारे जैसे कि जब जंगल में घूमते हैं अपन तो अनेक प्रकार के जानवर भी देखते हैं पक्षी भी दिखते हैं और प्राकृतिक नज़ारे भी दिखते हैं पेड़ पौधे भी दिखते हैं और इसी तरह मध्य प्रदेश में उज्जै मध्य प्रदेश के उज्जैन में देखा जाय तो महाकालेश्वर अपने आप में एक प्रकृति का महाकाल लोब जो बना है अपने आप में एक सौन्दर्य जगह है अपने आप में एक तीर्थ स्थान है इसी तरह एक झरने देखे जाय तो गोतमेश्वर मध्य प्रदेश में मध्य मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर गोतमेश्वर महादेव है जहाँ केव झरने बहते हैं और बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो कि प्रकृति की बात तो करी जाय तो प्रकृति तो जहाँ बैठते हैं हम वही से उस जगह को महसूस करते हैं और प्रकृति की सुंदरता को महसूस करके हम अपने आपको बहुत खुश महसूस कर सकते हैं